السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ہیلو عفان ہاں بتائیں کیسے ہیں ہاں میں الحمد اللہ ٹھیک ہوں آپ بتائیں ہاں بس اس وجہ سے آپ کے پاس کال کیا تھا کہ میرے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں تو ان کی ضیافت کرنی ہے اور میں سنا ہوں کہ آپ زہرہ ریسٹورینٹ میں آپ زیادہ کھاتے ہیں کھانا اکثر و بیشتر تو کیا آپ وہاں کی کلاسیفکیشن اور درجہ بندی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کتنے طرح کے کھانے ملتے ہیں وہاں کا ریوو کیسا ہے کتے لوگ آتے ہیں مطلب ازدحام وغیرہ رہتا ہے کہ نہیں مجھے آڈر کرنا ہے وہاں سے کھانے پلیز آپ انفارم کر دیں بتا دیں اچھا بہت زیادہ ازدحام رہتا ہے اوہ اچھا ٹھیک ہے تو کس کس طرح کی چیزیں آپ کے یہاں وہاں ملتی ہیں کس طرح کے آئٹم فوڈ آئٹم ہوتے ہیں اچھا تو میں اگر ڈلیوری کے لیے کروں تو آ جائے گا اچھا اچھا اوکے ان شا اللہ شکریہ بھائی